हैलो हां एह् अपने काका प्लम्बर होर बोल्ला दे हां हां अंजी महां में ना इद्धरा अपने उधमपुर कशा कोई त्रीह् पैंती किलोमीटर दूर अस रौह्न्नें आं समोल साढ़ा ग्रांऽ दा नांऽ ऐ हां में ना घर दे अपने फिटिंग कराई ही ते भी अपने बाथरूम शाथरूम ते किचन दी फिटिंग कराई ही ते बड़े हांजी हां ते ते हून मिगी लगदा कि बड़े गै साल होई गे न कराए दे असें हून ते दस्स पंदरां साल होई दे ते हून मिगी किश ना बाथरूम ते अपनी किचन च बी थोह्ड़ी लीकेज दी प्राब्लम आवै दी मतलब पानी लीक होंदा रौहंदा ओह्दे च हां ते हंजी हां हून केह् करना पौह्ग असें गी उसदा नेईं कदें कोई ऐसी रिपेअर कीती गै नेईं असें दवारै बदली कोई निं ऐं हंजी हांआं हांजी हांजी हांजी हून कोई इन्ना पता दे चलदा निं ऐं हून मिगी क्योंकि में ते इन्ना नालेज मिगी एह्दा इन्ना पता ई निं ऐ कि भाई एह्दा कि कुत्थै कुत्थुआं लीक होआ दा होग पानी पर लीक होंदा ऐ हांजी हांजी तुस मिगी आपें गै सनाई ओड़ो टाइम तुसें गी कदूं लग्गग मिकी ते छड़े कुतै मिकी ते कुतै कदें कदें छुट्टी आह्ले दिन गै टाइम लगदा इ'यां लगदा निं ऐं टाइम हांजी पर कल्ल होई सकदा कल्ल मिगी टाईम निं लग्गै हां भी अगले हफ्ते जां अग अगले ऐतबारें जां ओह्दे कोला अगले ऐतबारें तक्कर दिक्खने आं भी क्योंकि इस बेल्लै हां ते इसी बड़े दिन लग्गी जाने टाईम ठीक होने गी जां जल्दी होई जाह्ग तिन्न तिन्न तिन्न चार पंज नलके होने जेह्ड़े ओह् लीक करै दे ऐल्लै अंजी ते खर्चा बी बड़ा आई जाना तां एह्दा

ते कंधै च अगर पैपां गै लीक होङन ते तां भी कंध बी पुट्टना पौह्ग असें ई अच्छा चलो तां भी एह् मतलब खर्चा बी एह्दा मिगी लगदा बड़ा गै आई जाना चलो ते भी तां में तुसें ई सनाह्गा कोई ना फोन करदा रौह्गा बिच बिच में थुआढ़े कोला पता लैंदा रौह्गा कि तुस कोह्लै फ्री होने हां हां तुस अच्छा आपें तुस कम्म नेईं करदे हैओ ब हून अग्गें जेह्ड़े बंदे रक्खे दे उं'दा केह् पता ओह् कनेहा कम्म करदे कनेहा नेईं करदे अच्छा हून उं'दी ग्रैं उं'दी पूरी जिम्मेबारी होंदी ना फ्ही तुस अगर कम्म करगे तां चलो कोई गल्ल निं तां फ्ही में तां दस्स पंदरां दिन बलगी गै लैन्ना फ्ही हां ते ठीक ऐ फ्ही तुस चेत्ता रक्खेओ ठीक ऐ में तुसें ई फोन करगा कोई पंज सत्त दिनै बाद ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा अच्छा जी ठीक ऐ